हँ कि समाचार छै ठिके छै समाचार कोना दोकान तोकान चलै छै मनिहाराके हँ बिक्री तिक्री होइ छै कि नहि

यहूँपर तऽ वएह बात छै समान सबसे दोकान खोलि देलिए आओर बिकै छै नहिए ने कहै छै बहुत दाम कहै छै नहि लेबहन

हँ तऽ कोना बिक्री तिक्री हेतै समान तऽ पइसा ढेरी लागि गेलै कोना बिक्री हेतै हमरो दोकान नहि चलै छै हमरो दोकानमे वएह बात छै हँ समान तऽ बहुते लै आनल छिए मनिहाराके कहलिए बिकतै पइसा फँसि गेलै आब हुँ हुँ करिऔ कोशिश करिऔ कोशिश कि करबै जएह बिकै आब तऽ आनिए लेलिए तऽ बेचैए ने पड़तै हँ समान सब कहिनो बेचिके हटाना छै कि करबै आब घटा लागै आओर नफा लागै हँ जे हुए आब कोनो आब दोकान आब कोन करब आब दोकानमे कोनो दोकान करबहक तऽ सबकिछुमे पुँजिए लागै छै लैवला सब कहै छै कि नहि नहि ओतना टका कोना लेबऽ एतने टका ले हँ पोसैतऽ तब ने देबहक फ्रिएमे नहिए ने दै देबहक हँ हँ ओकरो मजदूरी चाही सबकिछु चाही हँ दोकानमे कि छै आनलिए यऽ पाउडर लाबलिए यऽ पायल बच्चा सभके खेलौनो सब लाबल छिए सिन्दूर तिन्दूर टिकली क्लिप जे सब मनिहारा लै छै पूरा समान आब सबटा राखले छै दोकान खोलि दै छिए राखले छै बिकबे नहि करै छै ठिके छै